कटनी जिले में परिवहन जा साधन सुठा नाहिनि त असांखे हिकु जॻहि खां ॿी जॻहि ते वञण लाइ थोरी परेशानियुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे जीअं ऑटो मिलंदो आहे बाक़ी रिक्शा त हूंदी ई कोन्हे कि ऐं रेल हूंदी आहे त थोरो ॿिए शहर वञण लाइ रेल जी सुविधा मिली वेंदी आहे ऐं ॿियों जेकी सुठी बस सुठी बस बि एॾी किफ़ायती कोन्हे कि उन सां बि असांखे यानी कि आसानी सां न पहुची सघंदा आहियूं सुविधाउनि जी थोरी कमी आहे थोरो स्पॉट यानी कि जॻहियूं परते परते हुजण जे करे त सुविधा थोरी घटि मिली पाईंदी आहे अगरि जेके पंहिंजी गाॾी आहे त उहो ठीकु आहे न त पैदल वारो त थोरो ऐं परेशानी थियणी पवंदी आहे खणी सम सामनो करिणो पवंदो आहे ऐं बस सुठी बस जेकी ठही आहे न त उन में ॾाढी ॾाढी देरि ॿ ॿ कलाक इंतज़ारु करिणो पवंदो आहे त किथे ज़रूरी पहुचणो हुजे त असांखे ॾाढी दिक़तुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे